हमसब एगो एकटा आदमीके साथमे हमसब जे हइ ने होशियारपुर गेल रही जौनमे धागा मिल कम्पनीमे जे हमरा सबके पास कोइ हुनर नहि रहै वहाँ एक मित्र रहै जकर नाम रहै ने संजय संजय रहै हुनकरे से हमसब जे मिलिजुलिकऽ धीरे धीरे काममे हाथ बढ़ाके अपना काम करैके कोशिश कएली आओर ओहिमे भी हम सफलता हासिल कएली आओर अब अच्छा ढङ्गसँ सीखिकऽ तब हम घरपर अएली